हैलो बस ठीक तुस सनाओ बस किश निं हून खेती बाड़ी स्टार्ट करनी ही ते अच्छा अच्छा मिगी सनाओ तुसें केह्ड़ियां केह्ड़ियां चाही दियां हां जी तुसेंगी मिली जाह्ग सारी मिली जाह्ग आं जी तुसें बीह् किलो लैनी ते में तुसें ई कोई पंजी सौ जाम तीन ज्हार में तुसें ई देई ओड़दा अच्छा ठीक ऐ मिली जाह्ग तुसें ई अच्छा अच्छा ठीक कड़म किन्ना चाहिदा तुसें ठीक ऐ मिली जाह्ग तुसें ई होर ठीक ऐ मिली जाह्ग तुसें ई सारा ठीक